मधुबनी मे मुख्य समाज कल्याण एवं विकास कार्यक्रम के पहल ई अछि जे एतए शिक्षा सॅं सबसे पहले शिक्षा के बहुत जरूरी अछि जेकि शिक्षा के लऽ के हम अपन समाजके स्वास्थ्य देखभाल गरीबी कम करनाइ महिला सशक्तिकरण सबमे योगदान दऽ सकै छी अहाँके हमरा क्षेत्र मे सरकारी योजना के जानकारी कम अछि जे की ई क्षेत्र मे लोक के सुविधा प्रदान करै छथि स्वास्थ्य देखभाल के लेल किसान सबके लेल खेती बारी के बारे मे बतेनै जे ओ नीक से हुनका सबके जानकारी नहि छनि आओर फंड सबके योजना के बारे मे बतेनाइ अटल फसल योजना के बारे मे सेहो बतेनाइ बहुत जरूरी अछि जे हमरा मधुबनी के मुख्य समाज कल्याण मे विकास